भारतांतलीं नृत्य म्हटल्यार खूब आसा पण सगल्यांत फामाद अशें आशिल्लें तें भरतनाट्यम जें तमिलनाडूक जाता तीं सगलीं बायलां नाचता तेतून कथक आसा जें लखनव जयपूर बनारस हांगा जाता मागीर कथकली जी सगले दादले नाचतात जे केरलाक जाता कुचीपुडी आंध्र प्रदेशाक ओडिसी नृत्य म्हणून आसा जो ओडिसाक जाता मनीपुरी नृत्य आसा जो मनीपूराक जाता मागीर सतरिया म्हणून आसा सतरिया म्हणून आसामाक जाता तशें खुबशें नृत्यां आसा आनी जें कथक जाता पळय तें कथक म्हटल्यार एक कशें पूण फूल अशी स्टोरी सांगलेल्या भशेन जाता म्हणजे तो एक जो मनीस आसा तो आमकां स्टोरी सांगता आनी जो तो मणीस म्हणजे त्या काळाचो कृष्णा आशिल्लो तें किदें एक भक्ती मुवमेंट हे जेन्ना आमी देवान लीन जातात तेन्ना ते नाचताले आतां अशें पयलींचें कशें आशिल्लें पयलीं नाचप म्हटल्यार फक्त बायलांच आसतालीं म्हटल्या आतां तशें ना आतां जाता तितके दादले सुद्दां नित्यान डांसान आपूण आपलो भाग घेता मागीर दादले आतां किद्याक भाग घेवंक येता की किद्याक आमचो जो ओरिजीन आसा जो डांसाचो देव आमी ताका मानतात नित्याचो देव मानतात तो शीव शीव आनी ताणे शिवान नटराज म्हणून पयलो नाच केल्लो तेतूंतल्यान आमचो नाच वो नृत्य असो हो जाला हें सगलें आतां जालें क्लासीकल आनी आतां अशें ट्रेडीशनल एक ट्रायबल म्हटल्यार एक आपआपल्या गांवांनी आपआपल्या शेरांनी म्हण तशें जे नृत्य करतात ते अशे आसा आतां आमी सगली जाणां गुजरातात गर्बा करता पंजाबाक भांगडा करता आसामाक बिहू जाता राजस्थानाक घुमर जाता मागीर हिमाचल प्रदेशाक पहाडी नृत्य जाता कर्नाटकाक नागा नृत्य जाता केरलाक केरलाक आमी पयत जाल्यार थंय जाता वट्टकली म्हणून मध्य प्रदेशाक बंजारा जाता आनी आमी सगलीच जाणां आसतली लावणी कोली हे सगलें खंय महाराष्ट्रान जाता आनी आमी आतां इतकें सगळे स्टेट्सांचे इतके सगले भागांचो आमी नृत्य सांगलो जाल्या स्वता आमी गोंयान रावून आमी कशे विसरपाक शकता की आमच्या गोंयान इतके नृत्य आसा इतकी कला आसा आमच्या गोंयान मुसळ जाता कुणबी जाता शिगमो जाता फुगडी धालो घोडेमोडणी जाता गोफ जाता दिवली नाच जाता हें सगलें आमच्या गोंयान आमकां पोवोपाक मेयटा गोंयान तशेच गोंया भायले सुद्दां हांगा येवन सगळी आमचे आतां आमची कला आमी दुसऱ्यांक शिकोवप दुसऱ्यांची कला आमी शिकप हें आमच्या आतां चललां सद्द्यां अशें न्ही की आमी गोंयान रावून हेंच करता बट ना आमी भायले आमी हांगा रावून गर्बा करतात खंयचें भरतनाट्यम करतात सगलीं लोक सुद्दां आतां फोरेनर्स सुद्दां हांगा भरतनाट्यम कथक शिकपाक येता काही प्र प्रसिद्द अशी नृत्य नृत्य कोण नृत्यांगना अशी म्हाका याद जाता ती म्हटल्यार सुधा चंद्रन आनी पद्म